घरमे गाछीके रख रखावके लेल घरमे अलग अलग प्रकारके गाछ लगाबैत छियै जाहिमे अलग अलग प्रकारके मतलब कि ओकर खाद पदार्थ सब होइत छै ई सब भऽ गेलै कोनो कोनोमे जादा खर्चा होइत छै कोनो कोनोमे नहि होइत छै तऽ जादा खर्चामे मतलब कि नहि आबैत छै जादा खर्चा मतलब कि जेना कोनो फलके गाछ भऽ गेलै कोनो फूलके गाछ भऽ गेलै ताहि सबमे समय समय पर दवाइ सब देबैके होइत छै समय समय पर ओहि सबमे पानि देब के होइत छै छिड़काव करैके दवाइके होइत छै तऽ ई सब महँगाइ मतलब कनी भऽ गेलै फल फूलके गाछ परमे जादा महँगाइ होइत छै फेर ओहए सस्तामे भऽ गेलै जे बाँसके गाछ भऽ गेलै मतलब कि कोनो सिम्मरके गाछ भऽ गेलै ई सब अपनेआप मतलब कि भऽ जाइत छै तऽ एहि सबमे जादा महँगाइ मतलब कि नहि होइत छै जादा खर्च नहि होइत छै सस्ता पड़ैत छै महँगामे मतलब कि इएह मतलब कि कोनो फलके गाछ लगाबैके छै फूलके कोनो लागेलहुँ तऽ ओ आमके जेना भऽ गेलै लतामके भऽ गेलै तऽ एहि सबमे दवाइ मतलब देबै पड़ैत छै समय समय परमे छिड़कै पड़ैत छै एहि सबसँ मतलब कनी महँगा तऽ एहि सब पर पड़बे करैत छै दवाइके लए कऽ लेकिन सस्ता मतलब कि पड़ैत छै गुल्लरिके भऽ गेलै जामुनके भऽ गेलै तऽ ई सब अपनेसँ मतलब कि बहुत अथी रहैत छै तऽ एहि सबसँ आसान होइत छै